हेलो हाँ जी भैया भैया मैं प्रदीप बात कर रहा हूँ भैया मैंने आपकी उनतीस तारिख़ को भोपाल के लिए कैब बुक करी है

हाँ भैया तो आप कितने बजे तक आ जाओगे भैया नहीं नहीं भैया आप लोग क्या करते हो बाद में बहुत समय लगते हो आप लोग बोलते हैं हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं हाँ जी हाँ जी नहीं नहीं ये अपना भैया पाँच सौ से छः सौ किलोमीटर बैठेगा भोपाल का हाँ जी भोपाल में रामलीला मैदान के सामने उतारना है हमारा घर बना हुआ है वहाँ एक्चुअली हम क्या यहाँ पर शादी में आए थे हाँ जी भैया नहीं भैया तो आप नहीं जा पाओगे नहीं नहीं एक मैंने बुक की थी तो आपका नंबर आया है हाँ जी तो नहीं नहीं नहीं तो आप चलोगे ना हमारे साथ हाँ जी क्या आप लोगों का समय का बहुत रहता है उसमें आप लोगों को बोलो बारह बजे का तब आप एक बजे तक आते हो हाँ जी तो आप बारह बजे तक भैया कैसे भी कर के आप आ जाना हाँ भैया नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं अरे उनतीस तारिख़ बोला ना मैंने आप से हाँ बारह बजे राइट हम को यहाँ से निकलना है किसी भी हाँ किसी भी हाल में हम को यहाँ से निकलना है क्योंकि हमारा घर है और हम यहाँ बता चुका हूँ मैं आपको हाँ जी तो ठीक है भैया आप आ जाइएगा हाँ ठीक है